जैसे ही खीर मोन है हमारे का तो मैं काफ़ी नुस्खे हैं सीखने के लिए लेकिन मैंने अजमाया नहीं है मैं खीर मोन मोहन बन बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ खाना तो मैं सीखना चाहती हूँ और यह व्यंजन बनाने में बहुत कठिन है ये बैठता नहीं है जल्दी से तो मैं इसको सीखना चाहती हूँ खीर मोन को